मौसमके अवसरके मामिलामे पर्यटकके पर्यटक लेल घुमैलए हमर हमरसबके क्षेत्रमे सर्द जे रहैए सर्द मौसम बड्ड नीक होइए बड्ड नीकसँ ओहि टाइममे घुमि सकै छी ओहि टाइममे मेला लागैए हमर गाममे बड्ड नीकसँ